समाजांत वावरतना कसलोय भेदभाव उरचो न्हय त्या वाठाराक किंवां त्या गांवांक खंयच्यो गजालीं उदरगती खातीर जाय हाचें विशयी सगल्यांनी विचार करपाक जाय जातीं भेद ह्यो वेग वेगळ्यो ह्यो मनशान केल्ल्यो पूण उदरगत किंवां जगपा खातीर मनशाक पयली खंयचीं खंयचीं गजालीं जाय हाजेर पयलें तांणीं लक्ष दिवपाक जाय सरपंच किंवां पंच गांवचे आसत जाल्या तांणी जातीचेर किंवां आपल्याच लोकांक आपल्याच सोयऱ्यांक हांचीं बरीं कामां कर नास्तना सगल्यांचीच बरोबर सगल्यांच्याच हिताचो खातीर विचार करपा जाय